जय झूल जय झूलेलाल गुजरात में कच्छ जो वर्क ॾाढो हलियो वेंदो आहे असां उहो कच्छ जो वर्क ॾाढो कंदा आहियूं घर में वेही करे असां उन में कुर्तियूं ठाहींदा आहियूं थेलियूं ठाहींदा आहियूं चादरूं ठाहींदा आहियूं विहाणनि जी छऊं ठाहींदा आहियूं शोपीस ठाहींदा आहियूं ऐं गमलनि ते बि पेंटिंग इहे कच्छ वर्क ठाहींदा आहियूं असांजो ॾाढो सुठो कमु आहे असां इन मां घणेई पैसा कमाईंदा आहियूं इहा असां ठाहे करे मेलनि में लॻाईंदा आहियूं जंहिंजे करे असांखे गुजरात सरकारु असांखे लोन बि ॾींदी आहे जंहिंजे करे असां उन जो धंधो बि वधाए सघंदा आहियूं ऐं गुजरात में बंदरगाह आहे जंहिंमें बि सुठा सुठा धंधा थियनि पिया था उन में लूणनि जा धंधा आहिनि सिपियुनि जा धंधा आहिनि घणेई कुझु थियनि पिया था उन में माण्हू घणेई कुझु कमाइनि पिया था इन करे गुजरात में ॾाढो विकसित शहर आहे गुजरात विकसित आहे जंहिंमें सुठो सो धंधो माण्हू कमाए करे खाई सघे थो कहिड़ो बि धंधो गुजरात में सुठो हले पियो कंपनियूं आहिनि वॾी वॾियूं उहे बि सुठी हलनि थियूं ऑनलाइन बि हलनि था पर हिकिड़ी तकलीफ़ू बि आहिनि असांजे गुजरात में प्रदुषण ॾाढो थी थो वञे जंहिंजे करे थोरी बीमारियूं बि थियनि थियूं पर गुजरात में धंधो ॾाढो सुठो थी रहियो आहे